मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक व्यक्ति के रूप में मैं प्रदीप मिश्रा जी को जानती हूँ प्रदीप मिश्रा जी सीहोर के रहने वाले हैं मैं भी सीहोर से ही हूँ मिश्रा जी वहाँ पर कथा करते हैं शिव पुराण की कथा करते हैं बहुत दूर दूर से लोग उनकी कथा को सुनने आते हैं पहले मिश्रा जी भागवत जी करते थे धीरे धीरे उन्होंने शिवपुराण की कथा शुरू की और बहुत सारे शिवभक्त उन्होंने अपने से जोड़ लिए अपनी कथा की शुरुआत उन्होंने कोरोना काल में छोटे छोटे धार्मिक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाले थे जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और धीरे धीरे उनकी कथा बहुत यूट्यूब पर बहुत पसंद की जाने लगी उनकी लोगों को कथा बहुत पसंद आई उसके बाद उन्होंने सीहोर में ही कुबेरेश्वर धाम नामक स्थान पर शिवजी की मूर्ति स्थापित की वहाँ पर हम लोग भी गए थे हम लोगों ने वहाँ शिवजी के दर्शन किए वहाँ बहुत दूर दूर से लोग मिश्रा जी से रुद्राक्ष लेने आते हैं वहाँ पर रुद्राक्ष वितरण किया जाता है लोगों को लगता है कि रुद्राक्ष पहनने से उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाएँगी उन उनमें घर में सुख शांति आएगी और लोगों का उन पर बहुत विश्वास है इसीलिए लोग दूर दूर से उनसे रुद्राक्ष लेने आते हैं वहाँ पर बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है कुबेरेश्वर धाम में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर लोग अलग अलग अलग तरह की चीजें बेचते हैं कुछ लोग खाने पीने की दुकान भी लगाते हैं और इसी प्रकार बहुत सारे लोगों को आप रोजगार मिला है हमको भी वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों को रोजगार भी मिला लोगों को धर्म लाभ भी हो रहा है लोग दर्शन भी कर रहे हैं उनकी कथा भी सुन रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं वहाँ पर लोग दूर दूर से अपनी मन्नत लेकर वहाँ आते हैं और लोगों की वहाँ पर मनोकामना पूरी भी हो रही है हमारी भी वहाँ पर दुकान है हमारी वहाँ खाने की दुकानें नाश्ते चाय की दुकान है और हम भी वहाँ से ही रोजगार चला रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है हमारा रोजगार